जय झूले लता कहिड़ो हाल आहे बेटा मस्तु मस्तु हिकदमि ॿिया पेपर कीअं विया अच्छा जाम सुठो जाम सुठो तूं हाणे अॻियां छा सोचियो थी पोइ हाणे इंजीनियरिंग मतिलब कहिड़े हिसाब सां कहिड़े इंजीनियरिंग में तूं सोचियो थी वेरी गुड कंप्यूटर सोफ्टवेयर कर जेको एम सी ए कोर्स अचे ई थो न एम सी ए कोर्स कर मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस सोफ्टवेयर कोर्स कर जाम वधीक हलंदुइ अॻयां ऐं आइ टी डिप्लोमा सां गॾु कर हिनखे त कीअं आहे हिनमें फ्यूचर स्कोप बि सुठो अथई ऐं कीअं नौकिरियूं बि जाम खुलियलु थी ऐं अपोर्चुनिटी जेकी तोखे मौक़ा मिलंदए नौकिरिन जा हूअ बि सुठा मिलंदइ पगारियूं बि सुठियूं अथई अॻियां हली करे ॿिन सालनि जी पढ़ाई कंदींअ त जाम सुठो थी वेंदो तुंहिंजो ॿियो एनरोल करायो थी न या अञा वञिणो आहे बुक करिणो आहे अञा हिनखे आइ टी में हा त पक ठीकु आहे राजा त उहो ई एम सी ए कर जाम सुठो फ्यूचर अथई हुनमें स्कोप बि थई ऐं सुठी सैलेरी बि अथई अॻियां हली करे हे जेको कोर्स कंदीअ पहरियों हुनमें तोखे मौक़ो मिलंदो ॿाहिरि वञण लाइ छो जो अॼु हिते खाली भारत में न भारत खां ॿाहिरि बि माण्हुनि जी आई टी जी जाम ज़रूरत आहे ऐं इहोई वधीक करे हले थो ऐं हिनसां गॾु जीअं तूं करे थी त पासपोर्ट बि अप्लाइ करे छॾु हा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिख न मां उहो ई तोखे चयो माइ उहा ई पढ़ाई कर सभिनि खां बेस्ट थींदए आइ टी हा पीउ जो चिंता छो थी करें वेठा आहियूं न असां तूं बसि पंहिंजो मन ठाहे भाई मूंखे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करिणो आहे एम सी ए लाइ वञी पुछी अच सुभाणे पोइ मूंखे ॿुधाइ जीअं करिणो हुजे त पोइ उन हिसाब सां वरी पोइ एनरोल कयूं था कंहिं सुठे कॉलेज मे हली करे

उहो त वधीक सुठो पाण जाम महर थींदी साईंअ जी इहा त झूलेलाल जी बाक़ी पेसनि जी चिंता न कर जेको बि आहे बसि तूं पंहिंजो हिकु करियर सिलेक्ट कर उहो उन हिसाब सां हल बाक़ी तूं कंप्यूटर साइंस सां अगरि करे थी त जाम नौकिरियूं सुठियूं थी ऐं अॻे भविष्य बि जाम उज्जवल थी तुंहिंजो आरामु सां मिली वेंदी छो न मिलंदी बिल्कुलु मिलंदी बिल्कुलु मिलंदी पुट तूं ख़ाली हाणे थोरो ध्यानु ॾे पढ़ाईअ में जेको तूं हाणे हे कर ऐं कल्ह खां भाइ ठीकु आहे मूंखे करिणो आहे त उन हिसाब सां वरी पोइ मूंखे ॿुधाइ मां वरी अॻियां कयूं था ठीकु आहे बेटा जय झूलेलाल